हमरा इलाकामे अभी वर्तमानमे सबसे रौदी रौदी आ सुखाड़ सबसे बेसी भऽ रहल अछि गर्मी ई साल बहुत जादा रौदी भऽ गेलै कतौ थोड़ा बहुत पानि नहि देख रहल छै एनामे तऽ अनाज कते महँगा हेतै बहुत स्थिति खराब भऽ गेलै एतेक जादा सूर्यके तापमान कतौ थोड़ा भी बहुत बारिश नहि भऽ रहल छैन अनाज एते महँगाइ हमरा तऽ ई नहि समझमे अबैया गाँव घरमे गरीब लोक केना जीतै केना ई रौदीके सामना करतै आओर बिहारमे बहुत कम लाइट एनाइ लाइट अगर गूल रहै छै तऽ दू दू दिना हमरा सबके इलाकामे लाइट गूल रहै छै बुझलखिन दू दू दिना नहि लाइट रहै छै एना रौद पंखामे काज करै छै बिजलीके दिक्कत किसान सभके खेतमे धूपमे पूरा जेनाकि धान तान सबटा भेबे नहि केलै सूखि गेलै जेनाकि समझमे नहि आबैया कतेक भारी अकालके सामना करऽ पड़तै आगे जाके हरियाली तऽ बहुत छै लेकिन पता नहि बरसात बारिश जेना भेबे नहि भेलै वर्तमानमे अखनके ई दिक्कत बहुत बेसी छनि आओर भूकम्पो तऽ बहुत हमरा सबके भूकम्पो भेलनि दू हजार पन्द्रहमे भूकम्पो भेल छै भूकम्प भेल छै जाहिमे कि कतेक घर ओ टुटल छै बाढ़ि बाढ़ि कऽ बिहारके शोक नदी छै शोक नदी छै बिहारमे बिहारके कोशी ओ तऽ ओ तऽ कटट जब टूटै छैन तब बिहार गाँव बिहार पूरा जलो दीप भऽ जाइ छै कोशी नदी जब टूटै छै तऽ उ शोक नदी बिहारके कहल जाइ छै